किसानों की आत्महत्या का पर विचार करें तो सबसे बड़ा कारण यह है कि कुल लोन सरक जो सरकार से किसानों द्वारा जो सरकार किसानों को देती है उनकी फसल के ऊपर फसल बीमा भी कह सकते उसको वह सरकार को माफ़ करना चाहिए और जो और जो ज़मींदार होते हैं जो कि उनसे बहुत ज़्यादा पैसे वसूलते हैं और किसानों को आकाल आ जाना किसी समय अगर उनकी फसल ख़राब हो जाए तो उस समय सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए उन पर जो लोन के ऊपर जो ब्याज दिया जाता है वह ब्याज पूरी तरह से सरकार को माफ़ कर देना चाहिए जिससे कि किसानों को किसानों का थोड़ा भला हो सके और उनकी जो परेशानी है वह थोड़ी कम की जा सके इस इसके लिए सरकार को सहायता करनी चाहिए और कुछ किसानों को तो सरकार की नीतियों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती इससे किसानों को जो है कि सरकार की नीतियों से वह होना चाहिए जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में कि हाँ ऐसा कुछ गोवर्मेंट की स्कीम है जिससे हमारे को हेल्प मिल सकती है और सरकार को भी कई सा कदम सरकार ने वैसे तो कई सारे कदम उठा रखे है पर इसकी जानकारी ना होने वा की वजह से किसान जो है कि आत्महत्या का कदम उठा लेता है जो कि उसके लिए काफ़ी बड़ाउ हो सकता है इससे कि उसकी जो पूरे फैमिली होती है उसको काफ़ी ज़्यादा वह करना पड़ता है